मैंने दो हज़ार का एक कोट बुक किया अलाइन वो कोट बहुत अच्छा को ब्लैक कलर का था कोट उसे लिया सा पहनने से बहुत हल्का कोट था उसको शरीर में पहनने से पता ही नहीं चलता है अगर वो उसको धोने पे कलर भी दो तीन साल हो गए उसको लिया हूँ धो रहा हूँ उसका कलर जैसा का जैसा है तो ऐसा है उसे पहनने से बहुत आराम है और ठंडी में बहुत ठंडी चाहे जितनी भी ठंडी रहे बहुत गरम देता है उसे पहनने से मुझे बहुत आराम मिलता है थक गरम महसूस होता है वो कोट बहुत अच्छा है दो हज़ार का कोट है कि बहुत अच्छा कोट था उसे धोने पर उस कचारने पर धोने पर कलर जैसे के वैसा ही है जैसा था वैसा लाए थे वैसी की वैसा है और वो बहुत अच्छा दिखने में लगता था और दो हजार का बहुत अच्छा कोट मिल गया मुझे इतना अच्छा मिल गया क्या बताऊँ इतना अच्छा कोट मिला है कि बाजू वाले भी कह रहे थे कि इतना अच्छा कोट किधर से पाए मैंने जहाँ के ऑनलाइन मंगाया था बुक किया तो मुझे यही पसंद था ऑनलाइन मंगा लिया कहने बहुत अच्छा कोट है मुझे भी दिला दो तो मैं भी कहा चलो ठीक है दिला दूँगा तब दिखाया ये कंपनी के एडिडास कंपनी का था अच्छा कोट ही था तब देखें तो वो भी लिए मेरे बगल के थे भइया वो भी लिए कह रहे थे बहुत अच्छा कोट है लाक आ दो तीन साल पहले एकदम नइए नइए खराब भी नहीं हुआ और धोने पे भी वो भी कह रहे हैं लिए आज एक साल हुआ उसको भी लेने लिए लिए वो भी बहुत बखान कर रहें कह रहे हैं कि इसका कलर भी नहीं छोड़ा कितनी बार धोओ और गंदा बहुत गंदा बहुत कम होता है और दो हजार का कोट लिया हूँ बहुत साथ में मिल गया है और इसको आद दो साल हो गए इतना पहन रहें और ठंडी में एकदम आराम रहता है ठंडी भी नहीं लगता है इसको पहनने से ये कोट बहुत शरीर पे बहुत हल्का रहता है शरीर को आराम को रहता है वो गरम रहता है पहले कोट लिया था वो बहु बेकार एक लिया था वो इसी कोट को मैं पसंद किया तब बाद में यही कोट लिया मुझे यह कोट बहुत अच्छा लगा इसीलिए ले लिए इसीलिए सबसे कहूँगा मैं कि अच्छा पैसा पैसा कम लगाओ अच्छा लो आलाइन खरीदो आलाइन अच्छा कोट मिलता है आनलाइन मार्केट में जाकर कोई दुकान पे अच्छा क्लू लोगे तो अच्छा दुकान पे जाओगे अच्छा कोट मिलेगा मैं अच्छा दुकान पे गया अच्छा आलाइन बुक किया अच्छा मुझे मिला अच्छा कोट मिला ऐसा कोट आजतक